मां पंहिंजे पुट खे या भाउ खे तमामु घणी में घणी ऐं सुठी शिक्षा ॾियणु चाहींदो आहियां उन जा हिकु न पर घणा ई कारण आहिनि छाकाणि त अॼु जे युग में बिना ज्ञान जे बिना पढ़ाई लिखाईअ जे ॾाढो ज़िंदगी जो सफर पार करणु ॾुखियो लॻंदो आहे पढ़ाई रुगो ॿार खे रहणु सहणु खाइणु पीअणु उथणु वेहणु समाज सां गॾु हलणु इहो ॾाढो वॾो योगदान ॾींदो आहे ऐं असां ख़ुदि चाहियूं था त असांजा ॿार बस ख़ासि करे सिंधी ॿार ऐं असांजा भावर एतिरी शिक्षा प्राप्त कनि जीअं हू वॾे पद ते पहुची सघनि ऐं पढ़ाई सां रुगो ईअं नाहे त असांखे सरकारी नौकरियूं खपे पर अॼु जा व्यापार अॼु जी सरकार जी नीतियूं अॼु जा सरकार जा टैक्स इन सभिनि जी गणना करण लाइ असांखे शिक्षित हुअणु तमामु घणे में घणो ज़रूरत आहे इन्हनि ॻाल्हियुनि खे ॾिसंदे असां ख़ुदि था चाहियूं त असांजा ॿार घणे में घणी पढ़ाई कनि जीअं हू पंहिंजे कंहिं बि क्षेत्र में कंहिं खां बि कुझु बि पुठिया न रहनि ऐं ॿार अगरि पढ़ियल लिखियल आहिनि त किथे बि वञी करे पंहिंजो रोजगार हथु करे सघंदा उन्हनि खे पंहिंजी ॼाण हूंदी त हू पंहिंजो अॻियां वधी सघंदा इन्हनि ॻाल्हियुनि खे असां चाहींदा आहियूं त त ॿार वधीक वधीक शिक्षित थियनि ऐं वधीक वॾे पद ते अचनि डॉक्टर ठहनि वॾा वकील ठहनि वॾनि पदनि ते अचनि आई एस अफसर ठहनि ऐं हीउ बि घणी ई ॻाल्हियूं आहिनि त ॿार कलैक्टर ठहनि त असांजो देश ईअं इन ई ख़्यालनि खे असां ॿारनि खे वधीक वधीक शिक्षा ॾियणु चाहींदा आहियूं ऐं असांजो ॿार अॻियां हली करे सभिनी सां हर क्षेत्र में अॻिलो थी ॿिए कंहिं पढ़ाई जे चक्कर में पढ़ाई जे कारण हू कंहिं बि क्षेत्र कंहिं सां बि पुठियां न रहे